आइआइटीके एग्जाम भेरी टफ एग्जाम बहुत बहुत ही जादा टफ एग्जाम होइत छै मतलब कि आइआइटीके एग्जामके लिए बहुत जादा मेहनत करै ला पड़ैत छै

फिजिक्स अच्छासँ पढ़ना चाहिए ओकर बाद केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री आओर स्ट्रोंग होना चाहिए आओर मैथ तीन सब्जेक्ट आइआइटीमे आइआइटीमे ई तीनू सब्जेक्ट कऽ एग्जाम होइत छै आओर बिहारके सबसँ टफ एग्जाम यू पी एस सी आओर आइ आइ टी ओकर बाद नीट बहुत टफ एग्जाम होइत छै एकरा लिए आइआइटीके एग्जामके लिए बहुत जादा मेहनत करै लऽ पड़ैत छै स्ट्रगल स्ट्रगल करै लऽ पड़ैत छै एकदम दिनरात लगा कऽ पढ़ै पड़ैत छै तब तऽ जाए कऽ परीक्षामे बच्चा सब निकलैत छै बच्चा सबके आइ आइ टी आइ आइ टी आओर यूपीएससीके तैयारी करैके लिए जे छै गाँवके बच्चा शहर जाइत छै जैसे पटना भागलपुर जाइत छै आइआइटीके तैयारी करैके लिए कैला कि गाममे सुविधा नहि जे ई सबके इसलिए सबके शहर जाइत छै आइ आइ टी यू पी एस सी नीट्स सबके तैयारी करैके लिए आओर आइ आइ टी सबके एग्जाम जे छै ई जे भी एग्जाम निकालै लऽ जछै बहुत अच्छा होइत छै इसलिए आइआइटीके एग्जाम आओर यूपीएससीके तैयारी बहुत ही मेहनत करै पड़ैत छै दिनरात एक करऽ पड़ैत छै आइआइटीके नीटके यूपीएससीके जैसे कि हमरा नीटके तैयारी करै लऽ हमरा पता छै कि मेहनत करै लऽ पड़ैत छै एकबारमे तऽ नहि निकलैत छै मतलब कि ई सब तैयारी करैके लिए बहुत जादा मेहनत करै लऽ पड़ैए आओर ई सब एग्जाममे बहुत जादा टफ ई सबके एग्जाम बहुत जादा टफ होइत छै इसीलिए अच्छासँ पढ़ाइ उढ़ाइ करना चाही बच्चा सबके ई सबकेँ